ہم لوگ بھی نیوج دیکھتے ہیں مگر نیوج پہ زیادہ تر تو غلط ہی دیتے ہیں اسی لیے زیادہ نیوج بھی دیکھتے ہیں مگر نیوج پہ ہر چیز غلط ہی رہتا ہے ڈیلی نیوج دیکھتے ہیں ہر چیز کا کہاں کیا ہوا ہر چیز کے بارے میں دیکھتے رہتے ہیں مگر نیوز سے میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے نیوج پہ زیادہ تر ہی غلط ہی ملتا ہیں اسی لیے نیوج میں اچھا چھپنا چاہیے اچھا سنانا چاہیے اچھا ہی خبر کا ہی نیوج ہے نیوج میں تو ہر چیز اچھا دکھانا چاہیے مگر نیوج میں اچھا نہیں دکھا کے غلط ہی بتاتا ہیں اسی لیے نیوج میں غلط نہیں چاہیے غلط نیوج دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہیں ہم لوگ نیوج تو ڈیلی یوج کرتے ہیں موبائل پہ دیکھتے رہتے ہیں مگر نیوج کا خبر تو میرے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے نیوج زیادہ تر غلط ہی دیتے رہتا ہے یعنی ہوتا ہے کچھ دیتا ہے کچھ اسی لیے اچھا نیوج میں چینل میں چھپنا چاہیے کہ تاکہ آدمی اچھا سے دیکھ سکے اس کو سن سکے خبر جان سکے کہ بھارتیہ میں کیا کیا چیز کا حملہ ہے یا کوئی بھی چیز كا بارے میں جاننے کے لیے اچھا خبر رہے گا تب تو نیوز سے آدمی کو جانکاری ملے گا